ایک مصنف کی حیثیت سے میری سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا جو بھی مضمون ہو اُس میں پڑھنے والوں کے لیے کچھ ٹیک اوے ہو کچھ نئی معلومات ہوں اور اگر کوئی شخص اُس میں اپنا پانچ منٹ دس منٹ لگا رہا ہے تو اُسے کچھ حاصل ہونا چاہیے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں خود اپنی تحریر سے مطمئن نہیں ہوتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اِس میں پڑھنے والوں کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہے لیکن جب اُسے کسی میگزین کو بھیجتا ہوں تو اُس وقت بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے جب اُسے کوئی ایپریشیٹ کرتا ہے اور اور وہ شائع کرنے کے لیے قبول کر لی جاتی ہے اور جو پڑھنے والے ہیں اُن کی طرف سے ایک پازیٹو ریمارک آتا ہے ایک مثبت ریسپانس آتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے